میری ثقافت کا بنیادی پیشہ قالین کی بنائی ہے یہ کام ہمارے گھر میں کئی سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے گھر میں ایک الگ ایریا بنا ہے جو کہ بہت بڑا ہے وہاں پر کاریگر قالین بنتے ہیں ہمارے گھر میں کئی طرح کے قالین بنے جاتے ہیں اور پھر ان کو بیچ دیا جاتا ہے اب سے یہ کام بہت کم ہو گیا ہے کیوںکہ اب مشینوں کے ذریعے قالین بنے جاتے ہیں اس لیے اب اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام تلاش کر رہے ہیں تا کہ وہ آسانی سے کوئی نیا کام کر سکے اور اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر سکے